हमारे यहाँ पीढ़ियों से बाटी चोखे को बहुत ही पसंद किया जाता है हम लोग बाटी चोखे को जैसे कि गो कंडी होता है कंडी को उसमें तगाड़ी में पहले उसको सुलगा दिया उसका आग जला दिया वो जब जल जाता है तो उसमें आलू बैंगन है बैंगन में तेल लगा कर के उसमें छेद करके उसमें लहसुन छील करके मिर्च डालकर के डाल देते हैं उसको पैक कर देते हैं फिर उसके बाद हम आग में उसको रख देते हैं पक भूनने के लिए आलू भून गया बैंगन भून गया टमाटर फिर डाल दिए टमाटर भी हो गया फिर वो उसको अच्छे से देखते रेहेंगे कि वो हुआ या नहीं जब वो हो जाता है तब हम लोग उसको निकालकर एक थाली में रख लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग आंटे को गूथते हैं आंटे को आंटे में गूँथते टाइम उसमें अजवाइन नमक डाल कर उसको अच्छी तरीके से खूब गूँथते हैं उसको काफ़ी टैम्स तक गूथन गूँथने से लिट्टी फुल्ली फुल्ली और अच्छी होती है इसलिए हम लोग उसको अच्छे से गूँथते हैं गूँथने के बाद चब वो गूँथ जाता है अच्छे से तो उसको दस मिनट रख देते हैं तैयार होने में आटा ताकी वो अच्छे से फूल जाए जब वो अच्छे से फूल जाता है तब उसके बाघ हमलोंग उसको गोला गोला छोटा छोटा बना कर के आग में डाल देते हैं फिर उसको कई बार उलट कर पलट कर देखते हैं ऊपर नीचे हर जगह अच्छी तरीके से उसको आग में सेंक लेते हैं वो जब सेंकने के बाद फिर जब उसको अच्छी तरीके से देखलिए कि ये सिक सेंका गया है या फिर नहीं हुआ है तो फिर उसको अच्छी तरीके से सेंकते हैं और फ़िर जब आग कुछ कम हो जाती है मान लीजिए एक दम गर्म राख जैसे तो फिर उसमें हम लोग लिट्टी को डाल कर के धक देते हैं ताकी वो लिट्टी और भी अच्छी तरीके से फूल जाए और उसमें वो पक जाए फिर वो जब तक कि पक रहा है तब तक हम लोग आलू बैंगन और टमाटर को अच्छी तरीके से धुलते हैं धुलने के बाद हम लोग उसमें उसको अच्छी तरीके से फिर छिलेंगे उसका सारा छिलका सही तरीके से साफ करके फिर हम लोग उसमें उसको अपने हाथ से मीचते हैं पूरा मिक्स करते हैं मिक्स करने के बाद उसमें तेल डालते हैं उसमें क्या कहते हैं प्याज़ है प्याज़ को हम लोग छील कर के उसको धुलकर के बारीक काट कर के प्याज़ को डालते हैं फिर उसके बाद हो गया मूली मूली को भी हम लोग अच्छी तरीके से छीलकर के धुलकर के फिर उसको भी बारीक बारीक काटकर के उसमें डालते हैं उसमें डालने के बाद फिर हम लोग उसका नमक तैयार करते हैं नमक नमक भी लहसन मिर्च अदरक नमक ये सब लेकर के इसको अच्छी तरीके से सील पर सील को धुलकर के सील पर पिसते हैं पीसने के बाद फिर हम स्वाद अनुसार उसमें नमक मिर्च ये सब सब डालकर के मिलाते हैं चोखे को चोखे को फिर अच्छी तरीके से मिला दिए और फिर इधर फिर देखें अगर हमारी लिट्टी जो हम लोग आग में डालें हैं अगर हो गया तो उसको निकालते हैं निकालकर के उसमें देसी घी लगाकर के फिर हम लोग सर्व करने के लिए देते हैं हमारे यहाँ सब उसको अच्छी तरीके से स्वाद अनुसार खाते हैं और ऐसे ही हमने उड़द की कढ़ी बनाते हैं ये भी हमारे यहाँ पूर्वजों से अच्छे से लोग खाते हैं उड़द को पहले हम लोग खड़ी उड़द है उसको च चकरी में तरते हैं तरने के बाद उसको सूप से सही से पछोरते हैं पछोरने के बाद फिर हम उसको सही से देख कर के उसमें कंकड़ वगैरह तो नहीं है सब सही से साफ कर के उसको फिर भिगोते हैं एक रात उसको भिगोने के बाद फिर हम उसको सुबह उठ उसको धुलते हैं उसको सही से साफ़ करते हैं उसके सारे छिलकों छीलके को निकालते हैं धुलने के बाद फिर हम धुलने के बाद फिर हम उसको सही तरीके से पिसते हैं अगर हमारे यहाँ सील है तो सिल नहीं तो मिक्सी है मिक्सर में भी पीस लेते हैं पीसने के बाद उसका सही तरीके से पेस्ट बनाते हैं फिर हम लोग गैस को जलाते है गैस पर कढ़ाई रखते हैं कढ़ाई में तेल डालते हैं तेल डालने के बाद फिर हम बड़े को सही तरीके से बनाते हैं गोला गोला करके उसमें छेद करके इस तरीके से बना कर के हम तेल में डालते हैं फिर वो एकदम धीमी आंच में उसको धीरे धीरे पकाते हैं वो जब पक जाता है तब हम उसको उलट पलट कर सही तरीके से देख कर के उसको उसको एक छौंक छानने वाले कलछुल में उसको ऊपर रख देते हैं जब उसका तेल सारा पूरी तरीके से नीचे निकल जाता है तब हम उसको एक प्लेट में रखते हैं इसी तरीके से जितना हमारे पास पेष्ट है हमने उसको पूरा सही से बना दिया फिर बनाने के बाद हम खाने खाने का पसंद है कोई सूखा बड़ा भी पसंद करता है सूखा बड़ा है तो जैसे अचार है या तो फिर नमक मिर्चा है उसके साथ भी खाते हैं और किसी को दही में भिगो करके अच्छा लगता है तो हम लोग दही लेते हैं दही दही लेते हैं और एक कलछुल लेते हैं कलछुल में थोड़ा सा तेल डालकर के उसमें हिंग जीरा थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ये सब डालकर के गरम करते हैं औ फ़िर हम छौंका मार देते हैं दही का दही जब छौंका मार दिए तो उसमें काला नमक सादा नमक थोड़ा सा शक्कर डालके मिला कर रख दिए जब उसका पर ये सही तरीके से सब कुछ मिल गया तब हम उसमें उस बड़े को एक नमक पानी वाले थाली में भिंगाते हैं बड़ा जब भीग जाता है तो हम दही बड़े दही में डाल देते हैं तो फिर हमारा दही बड़ा भी तैयार हो जाता है इसको भी हम अपने परिवार के लोग और जो नातेदार रिश्तेदार आते हैं उनको भी देते हैं वो भी बहुत प्यार से खाते हैं और फिर उसके बाद दही बड़ा दही बड़े के साथ हमलोग उड़द की कढ़ी भी बनाते हैं वो भी बहुत ही पुराने तरीके से बहुत ही अच्छा लगता है उसको भी हम लोग उड़द कि दाल कि पेस्ट बना लें पेस्ट बनाने के बाद कढ़ी का छोटा छोटा बड़ा तेल में निकाल लेंगे निकालने के बाद उसमें मसाले कि पूरी सामग्री तैयार कर लेंगे तैयार करने के बाद फिर हम उसको मसाला भूनकर के भुनने के बाद हम उसका पेस्ट घोल कर उसमें डाल देते हैं वो भी जब पक जाता है तो हमने जो बड़ी छानी है वो भी उसमें डाल देते हैं और हमारा कढ़ी तैयार हो गया ये हमारे यहाँ पीढ़ियों से चला आ रहा है और हमारे यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में भी